जोंनाथ' बाकसा जिल्ला दा बारहावाफ्रानो मोजां नङा देस' खेति बातिबो जानाय समाव अखा बांखायाबो हानाय समाव नांनाय समाव मोना नाङियावसो मोनो गोलोमबा गोलोमनाय गोजां बोथोरबा गोजां बोथोर एकदम बोरैबा जाथारदोंना बेबारावथ' खेतियानो गैयाना माइखौनो मोनाखै एम्फौ एनला जानाय बोरैबा जाथारदों बारहावाफोरानो बेलेक बेलेक जाजोब्बाय गोदोनि बायदि नंलिया गोदो मालाय बैसागो जेथोआवसो अखा हायोमोन दाना मेसेङावबो हास'नो आरो हानाय समाव हाया नांनाय समाव हाया मोनानो अखाखौ गायनाय फुनाय समाव ओइ सान्दुं सान्दुं सान्दुं सान्दुं बोथोराव सान्दुं अखा बोथोराव अखा बेफोरबायदि गैला गोदोनि दिनबायदि गैलासं दानिया ओरैनो माबा बोरैबा बोरैबासो जालांबोदों बोथोरानो बदलायबायसो दं दिनफोरानो हामलिया दा गोजांनायाव दा गोजांदों गोलोम बोथोराव गोलोमो बोथोरानो बदलायबाय दं ना दा नै एसे आङो आघोन मानखोबानो गोजाङो एबारथ' आरो पुहनि गेजेरनांबासो गोजांदो गरमानो गरम दासो गोजांनाया भर जादों आरो मागो दानसेया गोजांगोनानोखोमा सिगांनि बायदिबाथ' आघोनावनो गोजाङोमोन एबारै गैया अखाबो एसेबो गैयाना पुजा पाताल होबाबो दुर्गा फुजा लोखि फुजायाव अखा हायोमोन दानिया मानो हालिया बोथोरानो सोलायबाय दंना अखा होननायानो गैला आरो गासाफोर हैनायाव मागोफोराव फुजाफोर होबा अखा नांथारगौ अखायानो गैया होनबासो लोखि जायोना लोखि फुजाफोराव लोखिया हाबो अखोफोर हाबा दुर्गाबो हायोमोन गैयानोसन दानिया बेफोरबायदि माबाया गैलानो उल्था लांजोबबाय दिनफोरानो बारहावायानो उल्था जाजोबबाय सब बदलायजोबबाय